हेलौ अ मोजाङैनो दङ औ मोजाङैनो दं

माबा माने ओन्थाङाथ' दा माखासे रिचार्ज खालामगासिनो दंना आङो दा मोन्थिदों दा ओन्थाङा ओ ओ बिगियानि हिसाबै नोंथांनि रिचार्जआ मामा जानानै दङ बेखौसो आरो एसे मोन्थिनो लुबैदों सारनिफ्राय

औ औ औ औ औ अ औ औ औ औ औ औ

अ आच्चा ओ ओ अब्लाथ'

औ औ औ औ उम औ औ

हायो औ औ औ औ औ औ औ आच्चा दे दे औ औ औ औ दे बेखौनो मावनो नाजानोसै ओन्थां आंबो दे औ औ औ औ औ उम औ औ औ औ औ औ औ औ होनब्ला नांगौ जानाय समाव ओन्थांनाव आंबो खबर लाबाय थानोसै अब्ला दोनथ'नोसै नामा औ औ